राजस्थान में राज जी व्यवस्था जे लाइ मना माण्हू नागरिक सामाजिक ऐं आर्थिक समानता खे बराबरी खे जमूदे खे सां ईअं निपटजंदा आहिनि ॾाढो परेशान थींदा आहिनि उन मुदे सां निपिटण जे लाइ जीअं ग़रीबी अनुमलन कार्यक्रम आहे त उन में रुगो ग़रीबनि खे ई कंहिं क़िस्म जी हैल्प कई वेंदी आहे ग़रीब माण्हुनि जे लाइ तरह तरह जो योजनाऊं ठहियूं ठहियलु आहिनि सामुदाय जुड़ाव जे लाइ माण्हुनि खे मुफ़्त में दिमाग़ जीअं चीरनजीव योजनाऊं हलाई वई आ्हे माण्हुनि खे उन मां फ़ाइदो ॾिनो वेंदो आहे